شکریہ میندی ہوٹل آپ کا آڈر بالکل وقت پہ ملا ہے مجھے آپ کی سروس بہت ہی لا جواب ہے آگے سے میں آپ کی سروس آگے سے میں آپ سے ہی آڈر کروں گا کیوں کہ آپ کی سروس بہت ہی لا جواب ہے اور کھانا بھی واقعی میں بہت ہی لا جواب تھا سروس کے دوران کھانا بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور کھانے میں بہت مزہ آیا ہے آگے سے میں اپنے دوستوں سے بھی بولوں گا کہ آپ کا ہی کھانا منگوائیں اور ان کی سروس بھی بہت لا جواب ہے ٹائم سے کھانا گھر پہنچاتی ہے اور بہت ہی اچھا کھانا ہوتا ہے ان کا